हमारे यहाँ कुछ सांस्कृतिक त्यौहार है जैसे होली हुआ दिवाली हुआ और दुर्गा पूजा हुआ रक्षाबंधन हुआ और सरस्वती पूजा हुआ यही सब त्यौहार मनाए जाते हैं दीपावली पर दो चार दिन पहले से ही घर की साफ़ सफ़ाई बाग़ बग़ीचे की रंगाई पोताई होती है और सुबह से ही बच्चे अपना पटाका शुरू करते हैं शाम को रात में पटाके ख़ूब जलाते हैं और रात में लक्ष्मी गणेश ये पूजा पाठ भी होती है और उसके बाद होली का त्यौहार हुआ होली में हम लोग सुबह से मतलब कि रंगाई पोताई का काम होता है ओ उसके बाद आस पास की माताऍं बहनें औरतें सब मतलब त्यौहारों पर पूरी सब्ज़ी गुझिया या जो भी हुआ सब त्यौहारों में बनाना शुरू कर देती हैं और यही सब होता है और नवरात्रि में माता दुर्गा की नौ दिन की पूजा पाठ चलता है सुबह शाम दोनों समय पूजा होती है और ब्राह्मण जो आते हैं हम लोग उनके द्वारा कह गए मतलब कि उच्चारण से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और सरस्वती की पूजा हुई तो ज़्यादातर इस्कूली बच्चे उन लोग इसको पूजा को करते हैं और

रक्षाबंधन हुआ रक्षाबंधन भाई बहनों का त्याौहार है सुबह नहा धो के उसके बाद बहनें अपना नहा धो के तैयार हो के आते हैं कलाई में राखी बाँधती हैं और वो लोग मिठाई खिलाती हैं हम लोग उपहार के रूप में पैसा हुआ कपड़ा हुआ यही सब देते हैं